नमस्ते बहुत नीक हम दिल्ली से एलहुँ हँ अहाँकेँ मुजफ्फरपुरमे हमरा किछु ऑफिशियल काम अइ तऽ हमरा एक हफ्ता लागत कमसँ कम ओहिके लेल हम अहाँकेँ अहाँकेँ होटल अइ सुनलहुँ हँ ओ तऽ ओकर एखन हमरा नहि किछु जादा पता अइ तऽ कनि अहाँ बताउ ओतऽ केहन व्यवस्था छै केना कि छै कतेक पैसा छै कतेक लग मतलब रहऽ के यऽ हमरा तऽ ओहि हिसाबसँ सभ व्यवस्था चाही ने अच्छा अच्छा अच्छा तऽ आओर पैसाके कनि बता देब हम आबैत छी आइ शाम तक पैसाके कनि बताबू हँ हँ हँ हँ सभ व्यवस्था हँ हँ अच्छा तऽ कतेक नहि नहि ओ पचीस सए मे नहि कहऽ के छलै मतलब इमहर हम पुछने छलियै एक जगह तऽ ओहिसँ तऽ कनि कमे तैयो कहलखिन हँ तऽ अहाँ पचीस सए केना कहि देलियै कि स्पेशल किछु तऽ फैसिलिटी नहि होयत ओएह जे सभ होटलमे रहैत छै ओएह तऽ अहुँके होटलमे होयत तऽ एहन तऽ नहि छै किछु मन हँ कम्फर्टेबल जोगर छै ओहो सभ होटल ने अच्छा तऽ आओर की चाही हमहुँ ओहि दुआरे कनि फोन कयलहुँ अहाँकेँ जे कनि पुछियै केहन व्यवस्था छै केना कि कम्फर्टेबल आदमी रहतै कि नहि तऽ एक हफ्ताके हमरा काम अइ तऽ एक हफ अच्छा

अच्छा सभ तरहके खाना मिलैत छै ने अच्छा ठीक छै ठीक छै तऽ हमर माँस मछली बला नहि चाही तऽ ठीक छै हम अहाँ ओतऽ आबैत छी अच्छा अच्छा